गुड गुड आफ्टरनून मैम कैसे हैं मैम आप हाँ मैं बोल रही थी कि बच्चों के इग्ज़ामज़ आने वाले हैं सो थोड़ा प्रीपरेशन देखना पड़ेगा

येस वही आप से डिस्कस करना था एक बार हॉलिडेज़ का थोड़ा सेड्यूल किस दिन कितना गैप रखना चाहिए

हाँ वही वही फ़ीस डिपार्टमेंट से भी थोड़ा वो लेना पड़ेगा कि फ़ीस पेड है कि नहीं बच्चों की वग़ैरह देखना

अटेंडेंस का भी कुछ क्राइटेरिया रखना है क्या ओके सेवेंटी प्लस तो उनके अंदर वो थोड़ा सा आएगा कि नहीं अटेंडेंस मैटर करता हैं वही क्या आप भी राउन्ड पर आइएगा थोड़ा लगेगा उनको कि इम्पॉर्टेन्स है ओके एन सिटिंग कौन सी बिल्डिंग में करवाएं फिर फ़र्स्ट ना हाँ टाइमिंग कैसे रखें फिर ओके हाँ वो अच्छा टाइमिंग है ओके और इनका तो फिर सिर्फ़ इग्ज़ाम ही रहेगा ना बाद में क्लास नहीं रहेगी सिर्फ़ इग्ज़ाम ही रहेगा ना इनटू

अच्छा ठीक है निकल जाएंगे ओके और रोल नंबर किस उस में वो करना है नहीं मतलब ऑल्टर्नेट बिठाना है उनको कि मतलब कोई नाइनथ का कोई टेन्थ ईलेवन्थ ऐसे कि या फिर कन्टिन्यूअस बैठना है कि की टाइप हाँ मतलब है वही कि थोड़ा चीटिंग वग़ैरह मे वो ना हो पाए थोड़ा सा एक बेंच छोड़ के या फिर सिंगल सिंगल बिठा दिए ऑल्टर्नेट कर के ऐसा या फिर एक क्लास में दो या तीन टीचर रहें तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा मैनेज

ओके ओके और वो तो फिर लास्ट में फिर एक इसको भेज दीजिएगा थोड़ा मैनेज करने के लिए आन्सर शीट्स फिर वो नहीं होती हैन्डल एक दम से लास्ट में थोड़ा हड़ बड़ हो जाती है तो

हाँ ओके मैम ठीक है हाँ अच्छा ठीक है ओके थैंक यू मैम गुड आफ्टरनून